अह हेलौ हेलौ अह आं नै डिब्रुगड़निफ्राय कल खालामदोंमोन अह आं डिब्रुगड़निफ्राय कल खालामदोंमोन ओमफ्राय मोनसे इनफरमेसन लानो थाखाय आङो नोंथांनायाव कल खालामदोंमोन आं थारमानि मोनसे कम्पानिनि कम्पानिफ्राय कल खालामदों आरो ओमफ्राय आङो बिजिनेसनि थाखाय मोनसे इनफरमेसन नागिरदोंमोन नोंसोरनि खाथि खाला माबायाव एरियायाव उदालगुरि दिसथ्रिकआव नोंसोरनियाव खाथि खालायाव ओरैहाय मा बजार जायो मा जाया बेखौ आं मोनथिनो लुबैदोंमोन एसे खोन्थाहरनो हागोन ना गाज्रि मोनाबा अह आङो बिदिनो दख'नानि दुखान हलसेल दङ आंनियाव ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो एरियाखौ नायगेरदोंमोन आरो नोंसोरनि खाथि खाला अबे बजार माबोरै मा जायो माबोरै खालामनांगौ बेखौ मिथिनो लुबैना कल खालामनाय जादोंमोन

अह अह औ औ

उम ओमफ्राय

अह ओरैनो उदालगुरि बजारफोरावलाय मा मा मोनो मा मा फाननाय जायो उदालगुरियाव बांसिनखे

अह औ

अह बिदिबा आङो नोंसिनि जायगायाव फैनानै अह दुखानखौ होनो हानाया थिग जागोन बिदिबा

उदालगुरियाव उदालगुरियाव होनदों उम अह उम अह बुधबारै अह अह दे दे ओं अह अह उम उम उम बिदिबा आङो फैनानै नोंखो लोगो हमनानै आङो जागा खौ थिग खालामसिगोन माला मा खालामनाय जायो खबर होलायसिगोन दे बिदिबा अह अह ओं अह अह औ दे बिदिबा जाबाय अह दे औ दे दोनबाय ओह